मोजां जुनारखौ सिनायनो थाखाय जोङो मोसौआनो जा बा बोरमायानो जा बा अमायानो जा दा जोङो फिसायावनो सिनायनो हायो आरो जायबायदि जुनारा जेबो माने असुबिदा जेनेबा नुजाया जा